اس مذہب كے حوالے سے كوئی عام غلط فہمیاں ہیں جن كے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں مسلمان كہیں جاتے ہیں تو انہیں غلط نظر سے دیكھا جاتا ہے اور مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں انہیں غلط نگاہ سے دیكھا جاتا ہے پانچ وقت كی اذان ہوتی ہے انہیں پرابلم ہوتا ہے ان سے میں یہ كہنا چاہتا ہوں كہ یہ سب فضول كی باتیں ہیں نہیں ہمیں آپ سے كوئی تكلیف ہے نہ آپ كو ہم سے كوئی تكلیف ہونی چاہیے ہم آپ كو اپنا بھائی مانتے ہیں آپ بھی ہمیں اپنا بھائی مانیے اس میں غلط فہمی كی كیا بات ہے آپ اپنے بھگوان كا پوجا پاٹھ كرتے ہیں ہم اپنے اللہ كا كچھ كرتے ہیں جو بھی كیا جاتا ہے تو اس میں تو كچھ غلط سوچنے كی بات ہی نہیں ہے بس میں اتنا كہنا چاہتا ہوں